مجھے ستارے بہت پسند ہیں جب بھی میں اپنی چھت پر جاتی ہوں تو میں ستاروں کو ہی دیکھتی رہتی ہوں مجھے ستارے بہت پسند ہیں اور ان کی شیپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور چاند بھی بہت پیارا ہوتا ہے لوگ دیکھتی ہوں وہ سٹیٹس یا سٹوری پر بہت بادل لگاتے ہیں بٹ مجھے چاند بہت پسند ہے چاند ستارے دونوں ہی پسند ہیں میں اپنی سٹوری پہ یا اسٹیٹس پہ ان کی ہی ویڈیوز وغیرہ لگاتی ہوں ان کی خوبصورتی جتنی کرو اتنی کم ہے پہلے بچپن میں سب کی امیوں نے چاند کی لوری سناتی تھیں جیسے کہ چندا ماما دور کے پوڑے پکائے بھور کے چاند اور ستارے دونوں ہی بہت ہی خوبصورت ہیں